आं मेथाइ रोजाबनाय समाव जेनेबा सिटेजाव जेब्ला मेथाइ खनबाय थागोन अब्ला थारमानि मेथाइ लाना मेथाइ बे मेथाइआ मा मिनिहोनो थांदों बा सुरजों जाबजों बिदि मोनसे एक्सप्रेसन होनो सानो आरो बदि लेंगुएस बा मोखांनि बा मिनिस्लुनाय मिनिनाय बोराबनाया खिन्थिफ्लानो गोनां जायो मेथाइ खनबाय थानाय समावनो दा अदिएन्सा बे माखाखौ नुगोरो नालाय आंखौ जिहेतु नुहुरबाय थायो बेबायदि पेसफोरखौ आं इसे सोलायबाय थानो गोनां जायो हो मेथाइजों लानानै मेथाइ जेरै रमान्टिक मेथाइफोराव माबायदि खिन्थिनांगौ माबायदि एक्सप्रेसन माबायदि बदि लेंगुएस खालाम नांगौ दा जेनेबा बिराद स्पिदनि मेथाइ मानसिफ्रा थारमानि बिराद मोसा ग्लाबदों आं माबायदि खालामनांगौ आं मालाबा मोसानाबो देखायनांगौ जायो दा अदिएन्चखौ गोजोन होनो थाखाय बिदिनो मालाबा थारमानि मिनिस्लुनाय मालाबा बोराबनाय मालाबा रागा हो मालाबा बिराद रंजानाय इदि पेस दिन्थिनो गोनां जायो दा दरखारि बेफोरो खोब दरखारि सासे आरटिसनो सासे रोजाबगिरिनो सासे सिंगारनो बेफोर खामानिया बहुद दरखार बदि लेंगुइस नांगौ मेथाइजों लोगोसे एक्सप्रेसन नांगौ हो दा बेखिनियानो